बर' रावा जोंनि रायजोनि सिङाव थानाय ओनसोलारि रावसाफोरनिफ्राय मा बायदि आलादा जायो जोंनि ओनसोलारि रावसाफोरनिफ्रायथ' जोंनि बर' रावआ एसे आलादा जायो जोंनि दिसथ्रिक जोंंनि जायगायावहा गोबांआनो एसे बिदिनो सानजारि बर' होननानै होनो जोङो सानजारि बर'खौ रायलायनाय जायो जों बांसिन बेबायदिनो मिक्साब बायदि जायो जोंनि रायलायनाया जोंनि बर' अवार्दफोरा ओह एसामिस सोदोबफोरनिबो जफानाय जायो माखासे इंग्लिसफोरनिबो बुजाबनाय जायो आरो जोंनि रायलायनायनि टिउनफोरा एसे बेलेग जायो एसे आलदा जायो आरो